हॅलो आं सरपंच उलयता न्हय आमी हांगा आतां तुमच्या वाठारान रावतात सगलें खळ्यो भरून सगलें उदक लोकाच्या घरांनी गेलें तुमी यें खळी बी केन्ना निवळ करपाची म्हाका तर ख मात्से काम चालत तें फुडलें क्लीन म्ह लोकाच्या घरान उदक येयला तें मागीर कितें करपाचें आयज पावस येयल्यार कितें करपाचें आनी काल पावस पडून सोगले झाडां बी पडून रोड सोगले जाले ते तुमक झाडां बी तुम केन्न मारपाची झाडां केन्न केन्ना करपाचें सांग पयली नाजाल्यार आमका एक्शन घेवपा पडटलें न्हय मुकार आनी जायना जाल्यार मागीर कितें करपाचें कंप्लेन न्हय आनी

बरें आन जायना जाल्यार आम कंप्लेण करत्ली आं बरें दवरता